हैलो हां जी तुं'दा केह् हाल ऐ बस ठीक होर केह् करै दे हे अच्छा अच्छा में तुसेंगी एह् करियै फोन कीता दा हा कि तुं'दे इत्थै फॉरेन बिच केह्ड़ी केह्ड़ी सब्जी लग्गी दी ऐ मिगी चाहिदी मशरूम चाहिदी ओह्दे बाद मर्चां चाही दियां न शिमला मिर्च चाहिदी ओह्दे बाद चकंदर होई गे शलजम होई गे कड़म बगैरा मतलब किन्नी बी सब्जी ऐ सब चाहिदी ते इं'दे प्राईस च मिगी ना खास खास सब्जियें दे प्राईस सनाई ओड़ेओ जेह्ड़ी मशरूम ऐ ओह् में तुं'दे कोला बीह् किल्लो लैनी ऐ नेईं में अग्गें बी लैनी आं तुं'दे कोला नब्बे किल्लो पर हून मिगी ना छड़ी बीह् किल्लो चाहिदी एह् एमरजेंसी बिच ते मिगी ते पता तुं'दा बड्डा जेह्ड़ा साग ना मिगी इ'यां निक्की निक्की सब्जी चाहिदी दी ही कोई अरजैंट कम्म आस्तै होर बस इक्क मशरूम चाहिदी ही जेह्ड़ी मिगी चाहिदी इक्क कड़म चाहिदा कड़म मिगी चाहिदा दस्स किल्लो हारा चलो ठीक ऐ भी में कल्ल औना गड्डी लेइयै ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ